ہمارے علاقے میں بہت اچھی جھیل ہے اس کو ہم بہت اچھے شے دیکھ بھال کرتے ہیں اور اش میں اگر کوئی مرا ہوا جانور یا کوئی کچرا اس کو پھینک نہ دے اسی لیے اس کو جو ہے نا بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں پھر اس کو جال سے بھی گھیرے ہوئے ہیں پھر اس کو جو ہے نا کوئی مسافر یا کوئی لوگ یا کوئی شائی دیکھنے آتے ہیں تو اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں پھر وہ کوئی کوئی کچرا بھی پھینک کوئی تعریف بھی بہت کرتے ہیں اگر کوئی کچرا پھینک دے تو اس کو بولتے ہیں نہیں اس کو سمجھاتے ہیں یا کوئی آج بچہ گر جاتے ہیں اگر اس کو جال سے اسی لیے گھیرے ہوئے ہیں اگر کوئی مسافر آتے ہیں نا تو بہت اچھے سے تعریف کرتے ہیں مسافر آتے ہیں تو کشتی پہ بھی گھومتے ہیں پھر اس کے بعد بہت مزہ کرتے ہیں پھر اس کے بہت تعریف بھی کرتے ہیں صاف صاف جھیل کو اسی لیے ہم دیکھ بھال کرتے ہیں بہت اچھے سے اگر کہیں سوکھا سیلاب یا تالاب میں ہو تو اس میں بھی ہم پانی ڈالتے ہیں اس کو اچھے سے اس کو بھی دیکھ بھال کرتے ہیں کبھی کبھی مچھلی اس میں ڈالتے ہیں کچھ بھی ڈالتے ہیں تاکہ پانی صاف رہے